हैलो नमस्ते हां जी हां जी एह् इत्थें कलाड़ी कुल्चा ऐ मोमोज़ ऐ स्प्रिंग रोल ऐ नूडल ऐ सारा कुछ मिली जंदा इत्थें आं जी आं जी मोमोज़ दा प्राईज़ ऐ सौ रपेआ ते नूडल दा दौ सौ रपेआ ते आं ठीक ऐ ठीक ऐ कोई नी ठीक ठीक ऐ ठीक ऐ कोई ना